जेवण खाण ह्या विशयाचेर उलयतना आमकां जाणवता की प्रत्येक घरान दुसऱ्या दुसऱ्या तरेची पदार्थ तयार जाता गोंयच्या बद्दल उलोवचें जाल्यार आमचें मणगणें खतखतें भाजी अशी कांय तरेचीं जेवणां खाणां आसात पूण हें सगल्या लोकांनी केल्लें आसा अशें ना आमकां मुस्लीम धर्माच्या लोकां मदीं बिरयानी हे पदार्थ दिसून येता तर बिरयानी ह्या प्रकारान हांवें केल्लें तें म्हाका खूब आवडलें आनी ते इतलें रुचीक आशिल्लें तें आमच्या जेवण खाणा पेक्षा खूब वेगळें आसा तातूंत मसाल्यांचो इतलो मोठो प्रमाणांत वापर केल्लो आसा की तें खाल्या उपरांत इतली तिकसाण वाडटा की ती मनाक खूब आवडटा आनी आनी खावन शे दिसता